नमस्ते भैया फल है आपके पास कौन कौन सा है और कुछ रेंज अरे कुछ कमो बेशी नहीं करेंगे क्या अरे हमारे यहाँ शादी पड़ी है हमको ज़्यादा लेना है अरे शादी है सत्रह नवंबर को ताजे फल है ना आपके पास

अच्छा अच्छा और तब केले का क्या रेट लगा रहे हैं उससे कमो बेशी नहीं हो सकता है चलिए पचास रुपये लगाए हैं ठीक है और सेब उससे कुछ कम नहीं हो पाएगा हाँ तो और अंगूर सत्तर रुपये के जी और पसेरी के हिसाब से कैसे बताएँगे अच्छा और अनानास है क्या आपके पास अच्छा पीस के हिसाब से देंगे अच्छा तो और हाँ तो जब शादी क़रीब में आएगी तो हम आपको सूचना दे देंगे एक दो दिन पहले हाँ तो थोड़ा अच्छा रेट लगाइएगा लेकिन हमको ताज़ा फल चाहिए ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा इकट्ठा लेँ तो जो है कि आप दो चार दिन पहले का मिलावटी या ऐसा कुछ दे करके जो है कि पैक कर दीजिएगा हाँ वैसे तो मैं आऊँगी ज़रूर जायज़ा लेने भाई मैं देखूँगी मेरे सामने आप ही पैक करिएगा ठीक है भैया ठीक